हालो आं एक कस्टमर उलयता आं म्हाका थोडी फळां जाय आशिल्लीं म्हाका केळीं जाय हय केळीं आसा तुजा कडेन

म्हाका केळीं जाय आशिल्लीं केळीं कशीं डजन साठ रुपया न्ही होय म्हाका केळीं एक दोन डजन दी आनी म्हाका आपोल जाय आपोल कशें किलो आं शंबर रुपया आं बरें आं तुमी कितें डजनांनी विकतात काय किल्लांनी विकता आं डजनानी आं बरें म्हाका तर एक एक डजन दवर म्हाका एक डजन घाल म्हाका मागीर हय आनी चिकू आसा न्ही चिकूय आसा म्हणलें तुयेन न्ही हय चिकू कशें तर ते आं बरें गोड आसा न्ही होय होय म्हाका ते गोड आसा तेयीय म्हाका गोड आसा ते म्हाका एक दोनशे रुपयांचे जाय आशिल्ले आनी डाळींब आसा न्हू डाळींब आसा तुमच्या कडेन तें कशी डाळींब आं शंबर रुपया न्ही किलो हां शंबर रुपया म्हाका एक तीन किलो दी होय डाळींब आनी पेराय आसा पेरू न्ही सद्या पेरू ना मोसुंबी मोसुंबी आसा न्ही मोसुंबी आं मोसुंबी डज मोसुंबी अंयशी रुपया डजन न्ही होय दोन डजन दी म्हाका मोसुंबी होय हांव येता आनी म्हाजें बील कितलें जालें तें टोटल करून दोवर होय हिशोब कोरून दोवर आनी हांव येता एक अर्दवरान येता आनी घेवन वता हां बरें होय येयना जाल्यार एक्जेक्टली फोन कर म्हाका बरें बरें बरें बरें